हम अपन रेसीपीमे मैगी बनाबै छी जेकि विदेशी सामान अइ हमर देसमे तऽ ओ बनै नहि छै बाहरे बनै छै सएह लेकिन सबके घरमे वएह बनै छै हमहूँ लोक वएह खाइ छिए लेकिन बहुत अच्छा रहै छै हँ आओर मैगी बनैमे ज्यादा टाइम नहि लगै छै दुइए मिनटमे बनि जाइ छै बस दू मिनटमे भऽ जाइ छै तऽ बच्चा सबके भी आसानी रहै छै इसकुल भेजैमे तुरन्तमे बनि गेलै तऽ विदेशी सामानमे सबसँ बढ़िआँ रेसीपीमे मैगी भऽ जाइ छै तऽ मैगी बनाबै छिए सब खाइ छै पूरा परिवार खाइ छै मिल जुलिकऽ ओ कोनो हानिकारको नहि होइ छै सब ठीक रहै छै नीक रहै छै नहि कोनो रोग होइ छै बस इएह छै मैगी दस टकामे भी मिलै छै दामो काम रहै छै ज्यादा दामो नहि होइ छै ओकर हँ कतहु मिल जाइ छै कोनो दुकानमे मिल जाइ छै सब जगह मिलिए जाइ छै बालो बच्चा खाइ छै पिए छै नीके रहै छै सबसँ बढ़िआँ छै मैगी विदेशी सामानमे